जगदीश जी असें गी अपने बारे च सनाओ अपने जिंदगी दे बारे च सनाओ पूरा माराज जिंदगी दे बारे च तुसें ई गै सनांऽ जि'यां घरा आह्लें असें ई स्कूल भेजदे हे केईं बार केह् होना कि जिसलै में तीसरी चौथी पढ़दा हा चलो निक्के निक्के उसलै मार ते नेहा पौंदी जिसलै चौथी पञमीं मौकै स्कूल जाना कि कोई पढ़ेआ नेहा होंदा किश ते स्कूल जाना नेईं रस्तै च छप्पी जाना रस्तै बैही जाना ते जिसलै समझो बाकी आह्लें जागतें गी स्कूलां छुट्टी होई गेई उं'दे कन्नै आई जाना ते घरै आह्लें कन्नै झूठ मारी ओड़ना कि में पढ़ी आया ते स्कूल जाना गै नेईं असें केईं बार केह् होना स्कूल जाना गै नेईं इ'यां गै यारें दोस्तें कन्नै निकलना तलाऽ गे उठी उत्थै न्होंदे रेह् पूरी ध्याड़ी समझो उत्थै भन्ननी जागत बाकी आह्ले घरें औंदे उं'दे कन्नै घरै गी आई जाना पढ़दे पढ़ाई आह्ली बक्खी में इ'यां समझो कमजोर गै हा पढ़ना पढ़ना पुढ़ना मिगी घट्ट गै औंदा हा समझो जिसलै पञमीं तक्कर साढ़े ग्रांऽ स्कूल गै हा इ'यां उत्थै धोड़ी पढ़ेआ फ्हीं छेमीं मोकै में कोई हाई सकैंडरी गेआ उत्थै जिसलै मेरी छड़काई घरें आह्लें मास्टरें पढ़ना औंदा नां हा इक दिन देई गै सबक अहें एह् याद करी आया आं में गेआ ते में घर गेआ ते में सोचेआ सबक याद होना नेईं ऐ ते घरै आह्ले कन्नै झूठ मारेआ माराज मिगी बखार बड़ा होए दा ते में स्कूल नेईं जाई सकदा चार दिन में स्कूल गै नेईं गेआ में पढ़ाई कशा बड़ा डरदा हा कि पढ़ना औंदा नां हा ते स्कूल बड़ा घट्ट जाना फिर ओह्दे बाद जि'यां स्कूल गे बी उठे कुतै लड़ाइयां शड़ाइयां बड़ियां करदा हा इ'यां समझो कदें कुसै जागतै गी मारी ओड़ेआ कदें घर लाह्मा आई जाना माराज तुं'दे जागते ने साढ़े जागतै गी मारेआ इ'यै नेह् कम्म करदा हा में निक्के होंदे हून जिसलै अपनी बारी आई जिसलै आपूं समझो आखदे साढ़ी डोगरी च क्हाबत आपकी जां बाप की ऐ पढ़ेआ पुढ़ेआ ऐ नेईं ऐ ते इ'यां दसमीं पास कीती नार्मल गै ऐ ते केह् नां फ्ही घरा आह्ले घर रौंह्दा रेहा में माराज जिसलै घरा आह्ले आखा दे हून तूं पढ़े बी नेईं ते हून तूं कम्म काज दिक्ख जिसलै कम्म काज दिक्खने दी बारी आई इन्ना पढ़ा लिखे दा बी नेईं हा माराज ते हून चेत्ता औंदा कि पढ़ाई बड़ी जरूरी ही ओल्लै ओह्दे बाद बिच केह् ओआ कि जि'यां में कोई दसमीं पास कीती में बमार होई गेआ बमार होने दे बाद मिगी घरै आह्ले दसदे रेह् इ'यां जम्मू जाना उठी रोज टैस्ट शुस्ट होने टैस्ट होने पर डाक्टरें गी कोई पता नेहा चलदा उ'नें आखना अज्ज आई जाएओ कल आई जाएओ परसूं आई जाए ओ कोई इ'यां में कोई डेढ दो म्हीना में चलदा रेहा डेढ दो म्हीना चलदा रेआ ते घरै आह्लें सोचेआ के इत्थै इस्सी जागतै गी कोई पता नेईं चलै दा कि भई केह् चक्कर जागतै गी बमार बड़ा जैदा ऐ दर्द होनी मिगी पूरी शरीरै ई समझो इ'यां रोड़े जन बनी जाने सिरै ई इक इ'यां परमानैंट गै रोड़ा बनी गेदा कि ओह् नेईं बैठदा नेईं जैदा बधदा बधदा दिनो दिन बदधा बदधा बदधा जम्मू आह्ले आखन लेगे के नेईं अहें तुं'दे जागतै गी जि'यां हास्पिटल जंदे अस ते जम्मू गै हे नजदीक पौंदा हा जम्मू डिस्ट्रिक दे रौह्ने आह्ले हे जि'यां जम्मू जंदे हे अस ते ओह् आखदे हे नेईं कोई आए नेईं कोई एह्ड़ा टैस्ट कराओ कल ओह्ड़ा कराओ परसूं एह्ड़ा कराओ इ'यां इ'यां करदे फिरी डैडी होरें आखेआ छड़ो परे इत्थै केह् दस्सना ते इक डाक्टर ने सलाह् दित्ती असें गी असें तुस इ'यां करो कि सीधे इस्सी मूड़े गी चंढीगड़ लेई जाओ चंढीगड़ लेई ऐ माराज मिगी ते कोई इत्थै दो त्रै म्हीनें लगातार टैस्ट शुस्ट होंदे रेह् समझो रोज टैस्ट अज्ज एह्ड़ा एह्ड़ा कराई लैना कल परसूं एह्ड़ा कराई आह्नो कि उत्थै गै रौंह्दे रेह् टैस्ट होने दे बावजूद फ्ही ओह्दे बाद कोई इक म्हीनै बाद उ'नें मेरा ओपरेशन करी ओड़ेआ ओपरेशन कीता उ'नें फिर रपोर्ट शपोर्ट आई भई जागतै तुं'दे गी एह् एह् गल्ल ऐ जिसलै उ'नें सनाया कि एह् गल्ल ऐ भई उ'नें डाक्टरें कि एह् दोआई लगनी ऐ इस्सी हून तुसें हर कोई तिन्न तिन्न हफ्तै बाद औना पौना कि फ्ही ओह्दे अस तिन्न तिन्न हफ्तै बाद जंदे रेह् जम्मू दा जाना रोज चंढीगड़ माराज हर तिन्न हफ्ते बाद तिन हफ्ते बाद जंदे रेह् फ्ही चलो आस्तै आस्तै दसदे रेह् कन्नै तुसें गी पता गरीब बंदे इन्ना जैदा बधिया लाज बी नेईं कराई सकदे कि इनकम दा इनकम समझो पैसे बड़े घट्ट हे चलो कुसै शा बूआ शा पकड़े कुतै मामे शा फड़े इ'यां दोहारे शुआरे लोकें दा दोहार शुआर लेइयै समझो इ'यां डैडी होरें इ'यां कुतै यार दोस्तें शा पकड़े इ'यां बड़ी बुरी समझो कंडीशन कन्नै घरें आह्लें लाज कराया समझो इ'यां कोई डैडी दा दोस्त होई गेआ कोई उंदा मामा होई गेआ कोई कि'यां होई गेआ लोकें शा समझो पैसे दोहारे शुआरे उ'नें लेइयै